आप योग करने में कितना समय लगाते हैं आप आमतौर पर कब और कहाँ योग करते हैं मेरे हिसाब से सभी लोगों को योग करना चाहिए आजकल जिस तरह का जीवन जीने का सलीका है लोगों का उसमें योग का बहुत महत्व है मैं भी अपनी नित्य क्रिया में योग को शामिल करती हूँ योग करने के लिए आज के समय में जो है छोटे छोटे घर होते हैं खुली जगह तो कम ही मिलती है तो लोग जो है जहाँ भी उन्हें सही जगह मिले अगर घर छोटा भी है तो घर की छत के ऊपर जाकर योग कर सकते हैं और मेरा घर भी जो है पुराना है लेकिन ठीक है छत है की घर की तो मैं छत पर जाकर के योग करती हूँ मैं नित्य पन्द्रह मिनट योग करती हूँ और अपने आपको सुबह सुबह ही जब सूरज उगता है उसी समय कोशिश करती हूँ कि उसी समय अपना पहला काम यही करूँ बाकी अपने कामों को मैं जो है पीछे छोड़ देती हूँ बाकी काम तो दिनभर लगे रहते हैं इसलिए यह काम हर व्यक्ति को सुबह सुबह कर लेना चाहिए